हमारे गाँव में जो है बहुत साल पुराने मंदिर हैं यहाँ जो है ईंट के हार्ट डिज़ाइन का यह घर बना है मंदिर बनी है और जो है साईं बाबा यहाँ बहुत मंदिर बहुत बढ़िया है और बाबा मंदिर जो है बहुत बढ़िया है और सबसे खूब बड़े बड़े मंदिरें है सब कुछ है बड़े बड़े मंदिरें हैं यहाँ पर बहुत पुरानी मंदिर है यहाँ पर और खूब खूबसूरत मंदिर बनी है यहाँ पर बहुत लोग यहाँ पर आते हैं पुराने लोग और जो है सब कुछ यहाँ आए यहाँ मंदिर के मतलब बहुत पुरानी संस्कृति मंदिर है